हेलौ आब' जोंहाबो सरलपारायाव पिकनिक जाहैनोसै नामा दिनै माथो मा मालायफ्रा माथो जाहैसो गारगासिनो थांगासिनो औ ओमफ्राय जोङो संखाया माखाया औ

माबानोसै सानै साब्रै साबासो ओमफ्राय मा गारिखौ लांनो

होम्बालाय विंगार गारिखौ लांबाथ' सानै साथामसो लांदेरनांगोन एसे मथर भाराया खम थांनायनि होजोंहाय बेयावनो संनानै लांखाजोबनो ना हजों संनानै ओमफ्राय मा मा बेदरखौ लांनो

आंहा आङो औ होम्बालाय इसे खम खरस थांनायनि साब्रै साबासो माबानोसै लिंलांफानोसै

रंजानोलाय जेबो लांला बै मोनसे दामग्रा दङ' मोनसे दामग्रा दङ' बेखौनो लांसै नामा आब' नोंनावलाय मेम'रि गैगोन्ना गैया जाखो बेखौनो आंनावथ' गैया दङ'बा लादो एसे फुरथि जाहैनोसै

हजोंहाय संबा खस्थ' जायोहाय न'निफ्राय लांनांगौबा नों मा होनो बन लांनांगौ बायदिसिना लांनांगौ जगार खालायनानै लांनांगौ

औ दे होम्बालाय दा थांनोसै

औ दे औ दे आं